हेलो औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय ए आं नोंखौ मोनसे माबासो नोंनिसिम मोनसे बाथ्रासो मिथि होहरनो नागिरदोंमोनलै आं आं दाख्लि मोनसे कम्पानी जेरै बिसतिस होननायाव जयेन जादोंमोन ने बेयाव ओरैबायदि आरोना बे नों माखासे गाबा गाव मोनसे आयदि जेनोबा आयदि बानायनो थाखाय बेव नोंनि नों माखासे जिनिसफोरखौ बायनानै जेनोबा बे कम्पानी बिसतिसनिफ्राय बायनानै माबाखौ आयदिखौ बानायनानै लानांगौ जायो जेरै औ जेरै दुइ हाजार थिन हाजारसोनि बिदिनि बेसाद जेरै माबा साफुन थाव बायदिसिना जेरै न'आव बाहायग्राफोर बिदिखौ बायनानै लानांगौ नो होनबासो आयदिखौ बानायनो हायो ओमफाय ओमफाय मानि ओमफ्राय बे बायनामनिफ्रायनो मानि गावनाव इनकाम फैयो होनना बुंदों आरो ना ओमफाय दा आं बारा इनकामखौ मोनाखै आंनाव हाबदों इनकामा दाख्लि सयस'थाखा गाहामल' मोननाय जादों आं बेखौनो दा बुजिनोनो मोनाखै आरो औ ओमफाय मानि कम्पानीयाथ' माबायदिथाय माखासे मानसिफ्रा मोजांबो बुङो माखासे मानसिफ्रा गारजिबो होनो दा ओमफाय हनै बिदिनो माखासे मिथिंबो जानाय बायदिबो जाबाय आरो जेनोबा अहायबा अहायबा जेरै गुवाहाटीयाव थांनाय मानाय बिदि दा लिंहरो माखासे लिदारफोर दङ आरोना जेनोबा आब आब आबनि जेनोबा आब लायेननि ओमफाय जोंथ' दा बिसिनि दाउन लायेनावसो नालाय ओमफाय दा ओमफाय जों औ दंमोन दंनायाथ' ओमफ्राय आं दा बारा साबजानय मोनैखायनो बेखौनो नोंजों दिसकास खालाम हरबाय आरो एसे औ औ बारा इनकाम फैनाय बायदिखौ मोनाखै आङो औ औ कम्पानी औ औ दे दे